हलो जय झूलेलाल तव्हीं डिम्पल साड़ी वारा साड़ी शॉप था पिया ॻाल्हायो न मां भारती ब्यावर वारी पेई ॻाल्हायां सुञातव अड़े मां जॾहिं बि अजमेर ईंदी मां जॾहिं बि अजमेर ईंदी आहियां तव्हांजी शॉप था त साड़ियूं वठंदी आहियां हा मज़े में तव्हीं ॿुधायो हा मूंखे छा ॿ टे साड़ियूं खपंदी हुयूं छो जो त मुंहिंजे भाउ जी शादी आहे न त हिन करे मूंखे साड़ियूं खपंदी हुयूं हा पंहिंजी वाधायूं मूंखे मूंखे न साड़ियूं खपंदी हुयूं त को नओं स्टॉक आयो आहे या नओं मालु आयो आहे छा त मूंखे ॿुधायो त मां वठां कहिड़ी कहिड़ी वैराइटियूं अथव हींअर मूंखे न बनारसी ऐं मुगा सिल्क जी साड़ी खपे वैराइटियूं अथव मूंखे न ॿ सिल्क जी साड़ियूं खपनि ऐं ॿ ऐं ॿ बनारसी जी साड़ी खपनि अड़े न मूंखे इहो ई ॻाल्हाइणो आहे उह त मां ईंदी आहियां पर छा हिन दफ़े छा कमु घणो पियो आहे त मां न हुते अची कान थी सघां त न तव्हीं हीअं कंदव तव्हीं मूंखे न घरु पहुचाए लायो साड़ियूं त ॿु त आहे न तव्हीं हिक कमु कयो मूंखे आहे न तव्हां मुंहिंजे नम्बर ते अइन ऑनलाइन मोकिले छॾियो ॿ टे फ़ोटू साड़ियुनि जा ॿ टे सुठी डिज़ाइनूं मूंखे मोकिले छॾियो अलॻि अलॻि कलर में त मां अइन पसंदि करे तव्हांखे न मोकिले छॾंदमि ऐं तव्हां सुबुह जो मूंखे उहो आहे न मूंखे मोकिले छॾिजो मां तव्हांखे एड्रेस ॾेई लाईंदमि

हा मां तव्हांखे पें हा त हीअं ई करिणो पवंदो न त ब्यावर में को अथव तव्हांजो भई हुन खां अची वञे त न न केर बि कोने इनकरे त मां तव्हांखे ई फ़ोन कयो आहे न भई इहो त घणो टाइम थी वेंदो थोरो तकिड़ो कयो न छो जो मूंखे मुंहिंजे भाउ जी शादी सत ॾींहनि खां पोइ आहे

हलो ठीकु आहे इअं था कयूं तव्हां मूंखे मोकिले छॾिजो मां पोइ तव्हांखे मोकिलियां थी ऐं मांजो मुंहिंजो एड्रेस बि थी मोकिलियां ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे धन्यवादु हा जय झूलेलाल